السلام وعلیکم خیریت سے ہیں مجھے صلاح الدین سے بات کرنی تھی کیا اس سے بات کر رہے ہیں میں پورنیہ پورنیہ پھون لگایا ہوں مجھے زمین لینی تھی پانچ کٹھہ جی وہ مجھے ایک آدمی نے آپ کی آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ سستا کم ریٹ میں دیتے ہیں تو ایک قریبی رشتے دار نے مجھے آپ کا نمبر دیا جی ہاں تو وہ مجھے اچھی زمین صاف ستھری زمین لینی تھی اور اس کی جگہ کتنی ہے اور روڈ کے بغل میں تو مجھے یہ پانچ کٹھہ کی زمین کی ضرورت تھی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں اس کی قیمت جی آپ کم نہیں کر سکتے ہیں میں ادھر ادھر ڈگروا کے علاقے میں بہت سستے ریٹ میں بکتا ہے ہاں تو پھر آمنے سامنے ہو کر بات کرتے ہیں پھر ٹھیک